जोंनि आन्चोलाव मोननाय जामुंफोर दं गोबां जामुंफोर दं बेफोरबायदिनो सामफ्रामबो जों जों ओंखाम बेफोरखौ संनानै जायो बेफोरजों लोगोसे जिउ खुंनो थाखाय न'आव न'आवफ्राव देनानै लाबोनानै गलाफोराव दखान होनानै फिथा दखान बायदिसना होनानै जिउ खुङो बेफोरबायदिनो गोजाननिफ्राय दावबायबोनाय सुबुंफोराबो बेफोरखौ जालाङो मि मिनथिलाङो बेजों लोगोसे न'आव मोननाय मेगं थाइगं बेफोरखौबो हाथाय बाजार जेरावबो फानफैयो बेफोरबायदिनो गोबां आह मुवाफोर दं न'आव संनाय खावनाय जेब्लाबो जाफ्लेबाय थायो बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआव जानाय लोंनाय संनाय खावनाया जाफ्लेबाय थायो